असांजो उत्तर प्रदेश जी सरकार आहे असांजो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आहे उहा जेका आहे हफ़्ते में हिक दफ़ो जनता दरबार लॻाईंदो आहे जंहिंमें जनता जी जेका बि पेरेशानियूं आहिनि दिक़तूं आहिनि उहे ॿुधंदो आहे उनखे परे कंदो आहे उन्हनि सां मतिलबु बिल्कुलु आम्हूं साम्हूं वेही करे ॻाल्हाईंदो आहे इन्हीअ हिसाब सां असांजो मतिलबु सरकार असां सां जुड़ियल आहे असांखे सभु मतिलबु सुविधाऊं थी ॾे पयी असांजी परेशानियूं थी ॿुधे पयी उन्हनि खे परे थी करे पयी असांजी परेशानियुनि खे जेका बि मसला थींदा आहिनि असां जनता दरबार में वेंदा आहियूं उते चवंदा आहियूं मुख्यमंत्रीअ खे उन्हीअ जे हिसाब सां असांजो पूरो थींदो आहे जेका बि आहे असां बिजलीअ जा बिल थिया या ॿिया काई ॻाल्हि थी मकान जा टेक्स थिया जेके बि थिया असां जन जनता दरबार जे थ्रू असां पंहिंजे मुख्यमंत्री जे कननि में असां इहा ॻाल्हि पहुचाईंदा आहियूं ताकि असांजो कम उते थी वेंदो आहे इन्हीअ हिसाब सां सरकार असां सां जुड़ियल आहे